मूंखे सभिनि खां वधीक किताबु पढ़ण में ख़ुशी मिलंदी आहे अञा ताईं मां सत किताब पढ़ी चुकी आहियां किताबूं चवंदा आहिनि की माण्हुनि जी पकी साहेड़ियूं हूंदियूं आहिनि ऐं बिल्कुलु सही चवंदा आहिनि जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे अंग्रेजी किताबूं मां वधीक पढ़ंदी आहियां मूंखे जाम कुझु सिखणु मिलंदो आहे अंग्रेजी मुंहिंजी सुधरी आहे जाम हदु ताईं अॼु जे ज़माने में जिते फ़ोन ते माण्हू हेॾो निर्भर थी वियो आहे उते फ़ोन खां छुटकारो पाइण लाइ किताबूं जाम सुठो ऐं आसान ज़रियो आहिनि मनु शांति थींदो आहे नयूं ॻाल्हियूं सिखणु मिलदियूं आहिनि सुठा सुठा किसा पढ़णु मिलंदा आहिनि लेखकनि जा हिकु किताबु आहे अंग्रेजीअ जी थिंक लाइक अ मॉन्क माण्हूअ जी अख़ियूं खोले छॾे हेड़ी किताबु आहे उनमें चयो आहे की कहिड़ी बि परिस्थितीअ में कीअं पंहिंजे मन खे नियंत्रण में रखिणो कीअं शांति चित सां कोई बि समस्या जे बारे में सोचिबो मनु जाम स्पिरिचुअल क़िस्म जी किताबु आहे मां स्पि स्पिरिचुअल किताबूं वधीक पढ़ंदी आहियां उन किताब सां पढ़ण सां मूंखे जेको सोचण जो तरीक़ो आहे शयुनि खे ॾिसण जो तरीक़ो आहे पंहिंजे रिश्तनि खे ॾिसण जो तरीक़ो आहे सॼो बदिलिजी वियो आहे ऐं ओवरऑल मूंखे किताबूं पढ़णु इन करे वणंदो आहे छो की इनखे पढ़ण सां माण्हूअ जो हिकु शयुनि खे ॾिसण जो तरीक़ो सुधरी वेंदो आहे माण्हू थोरो गंभीर थी वेंदो आहे उनमें हिकु पंहिंजी सोच पैदा थींदी आहे ऐं अॼु जे जेके मोबाइल जे ज़माने खां किताबूं हिकु माण्हूअ खे जाम आज़ादु कंदियूं आहिनि मोबाइल सां जेके साइड इफैक्ट थींदा आहिनि किताबुनि में अहिड़ो कुझु बि न थींदो आहे हिकु दफ़ो माण्हू पढ़णु चालू करे माना हुन जी सोच कुझु विकसित ई थींदी आहे किताबुनि सां किताबुनि जो कोई नुक़सानु आहे ई न